ہم ایکسرسائج کرتے ہیں ایکسرسائج ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ایکسرسائج کرنے سے ہمارا وزن بھی گھٹتا ہے جس سے ہمارا شریر بھی فٹ رہتا ہے ایکسرسائج ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ایکسرسائز سے ہم کافی اچھی اچھی وزن اٹھا سکتے ہیں جس سے ہمارا شریر فٹ رہتا ہے ہاں مجھے دوڑنا بہت پسند ہے دوڑتا ہوں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے من بھی اچھا رہتا ہے اور ایکسرسائز کرنے سے ہمارا شریر بھی فٹ رہتا ہے ایکسرسائز کرنے سے ہم کھا کھانا بھی اچھے اچھے کھاتے ہیں ایکسرسائز ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے دوڑنا تو مجھے بہت پسند ہے اور صبح صبح اٹھ کے ہم دوڑنے جاتے ہیں لگ بھگ ہم دو دو کلو میٹر دوڑتے ہیں جس سے ہمارا شریر فٹ رہتا ہے شریر ہمارے فٹ رہنے سے کافی اچھا لگتا ہے شریر ایکسرسائز کرنا کافی اچھا رہتا ہے ایکسرسائز کرنے سے ہمارا شریر بھی فٹ رہتا ہے جس سے ہم اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں ایکسرسائز ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے کارن ہمیں یہاں کھانا اچھا اچھا کھانا پڑتا ہے ایکسرسائز ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے کھانا کھاتے ہیں اچھا اچھا اور جم میں جاتے ہیں کافی وزن اٹھانا پڑتا ہے جس سے ہمارا شریر فٹ رہتا ہے ایکسرسائج کرنے سے شریر فٹ رہتا ہے جس سے ہم کافی اچھا لگتے ہیں ایکسرسائز ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے جس سے ہم اچھا وزن اٹھا پاتے ہیں ایکسرسائز ہمارے لیے کافی اچھا ہوتا ہے صبح صبح دوڑنے کے لیے جاتے ہیں جس سے ہمارا من ہلکا رہتا ہے